जय झूलेलाल मूंखे बॉलीवुड पत्रिका पढ़ण में ॾाढी विंदर मिलंदी आहे मूंखे जंहिं महिल पंहिंजो मनु हलिको करिणो हूंदो आहे मां उहा किताबु पत्रिका ज़रूरु पढ़ंदी आहियां उन में मुंहिंजो टाइम पास थींदो आहे अलॻि अलॻि तरीक़नि जा फेशन पिक्चरुनि जेको अचणु वारियूं आहिनि या जेको पिक्चरूं अची वियूं आहिनि उन्हनि जा रिव्युस मिलंदा आहिनि हीरो हीरोइन सां जेको बि माण्हू ॻाल्हाए ॿोलींदा आहिनि उहे थोरी ख़बरु पवंदी आहे चङो ई टाइम पास थी वेंदो आहे इकनॉमिक टाइम्स न्यूज़ पेपर ज़रूरु ईंदो आहे असांजे घर में रोज़ु मुंहिंजे कला सां उहे जुड़ियलु आहे त मां ज़रूरु कोशिशि कंदी आहियां मां हिकु ब्लॉग पढ़ां उन मां अॼु कल्ह जे स्टॉक मार्केट में छा पियो हले कहिड़ो अघु हेठि मथे थो हले कहिड़ो धंधो सुठो थो हले उहो सभु जानकारी हुजणु जामु ज़रूरी आहे मां हू ज़रूरु कोशिशि कंदी आहियां की मां उहो ज़रूरु पढ़ां पंहिंजो ज्ञानु खणां उन में ऐं जेको कम जी शइ आहे उनखे मां पाण इस्तेमालु बि कंदी आहियां पंहिंजे धंधे धारी में जय झूलेलाल